वैसे तो आप करतें हैं सर हमको लखनऊ आउटसाइड में चाहिए हमको भाई देखो कम से कम चार रूम रहना चाहिए किचन रहना चाहिए और बाथरूम इतनी जगह चाहिए ज़्यादा आप कम से कम बताइए कितने तक आप दे देंगें सब बहुत महँगा बता रहें बहुत पैसा लग जाएगा तो यह भाई मैं आपको पूरा आगे के लिए बताया इसलिए ही आपके पास में आया हूँ हाँ तो आप हिसाब से ज़्यादा ठीक है आप हिसाब से बताइए कि

हाँ तो मेरे को ही फिर लखनऊ के आउटसाइड में चाहिए हाँ तो पहले आप इस तरीक़े से मेरे को बताइए फिर फिर मैं चलता हूँ वहाँ देखने के लिए पहले आप समय लीजिए तब बताइए हाँ तो आप समय लीजिए सर्च करिए देख लेता हूँ हाँ तो फिर समझ भी आ जाएगा फिर भाई देख लेंगें हमको अच्छा लगेगा तो ले लेता हूँ वही सर आप हिसाब से थोड़ा करिए